उत्तर प्रदेश में कला ऐं शिल्प खेत्रु राज्य जे अलावा बि अनेक उद्योगनि खे सरकारि जॻह जॻह ते मेला लॻाईंदी आहे जॻह जॻह ते एग्जीबिशन कराईंदी आहे जीअं गांधी प्रतिष्ठान में ताज में फैशन डिजाइनिंग में पर ॿार भराम बरा में किथे न किथे हुननि जो फैशन मेला में सभिनी में कॾहिं कॾहिं मेला बि वॾा वॾा मेला लॻंदा आहिनि हुन में अलॻि अलॻि शहरनि जा अलॻि अलॻि माण्हू बि ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि डिजाइनियुनि जा कपिड़ा डिजाइन कपिड़ा खणी उहा ख़रीदी कंदा आहियूं